جی بتائیں وعلیکم السّلام وعلیکم السّلام سیوا جو کرتے ہیں آپ کی سر کتنے لوگ ہیں آپ لوگ کتنے سات لوگ ہیں ہاں تو چار نہیں سات ہوں گے جی جی تو جی اُس میں آپ کو دیکھیے ہمارے پاس کئی ورائٹی کی گاڑی ملیں گی آپ کو ایرٹیگا ہے انووا ہے سیون سیٹر میں آتی ہے ٹویرا بھی سیون سیٹر میں آتی ہے اگر آپ کو اے سی چاہیے تو آپ کا جو ہے اُس میں خرچہ زیادہ آئے گا ایوریج کے حساب سے کیونکہ ورانسی سے لے کے تاج محل کی دوری میرا خیال ہے ساڑھے تین سو کلو میٹر آپ کو گیارہ کلو میٹر پر کا ایوریج دے دے گی اور اگر آپ اے سی چلوائیں گے تو یہ ایوریج بڑھ کے چودہ سو ہو جائے گا سر اور گاڑی ٹو گاڑی ویری کرتا ہے کہ اگر آپ اِن انووا سے جائیں گے تو آپ کو تھوڑا مہنگا پڑے گا اور ٹویرا یا کرسٹا وغیرہ اگر آپ کریں گے تو سَستی پڑے گی آپ کو اور سر اگر آپ رات میں رُکیں گے وہاں پہ نہیں نہیں ایک میں آ جائے گا یہ سیون سیٹر گاڑیاں ہیں اور رات میں اگر آپ رُکیں گے سر تو ہمارے ڈرائیور کو آپ کو پانچ سو روپے پلس کھانا ایکسٹرا دینا پڑے گا اور جہاں جہاں رُکیں گے اپنا آپ کو مطلب چائے وغیرہ ڈرائیور کو فری ہوگی آپ کی طرف سے جی نوٹ ایڈریس پہ کرسٹا چلیے تو کتنے دِن کی ٹرپ ہے سر آپ کی یہ بس جانا اور آنا ہے خالی یا رات میں رُکنا بھی ہے تو کتنے دِن رُکیں گے آپ ایک دن رُکیں گے تو سر اُس کا آپ کو پانچ سو روپے الگ سے اڈیشنل کوسٹ لگے گا آپ کو جو آپ رُکیں گے وہاں پہ جو آپ کو ڈرائیور کو دینا پڑے گا جی الگ سے دینا پڑے گا جو ہمارا ایوریج سے آئے گا نکل کے وہ الگ ہوگا وہ پانچ سو روپے ڈرائیور کا ہوگا ٹھیک ہے اور آپ ہمیں جو ہے اپنا جتنے بھی آپ سات لوگ ہیں سب کے آدھار کارڈ سینڈ کردیجیے ہمیں ہم آپ کا جو ہے گاڑی اپنی آپ کو گاڑی جو ہے بھجوا دیں گے آپ کی لوکیشن پہ وہ آپ کو لے جائے گی اور وہیں واپس لا کے چھوڑ دے گی جی پیسے سر ہم آپ کو واٹس اپ کر دیں گے جب پورا بل نکال کے نا کیلکولیٹ کر کے ہم آپ کو واٹس اپ کر رہے ہیں جی جی بال جی جی بعد میں پتا چلے گا پھر ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ